जोंनि क'कराझार जिल्लायावथ' दा बुंनो थाङोब्ला आथिखालावथ' सोलोंथायनि खाबुफोरा गोबाङानो दं बे गोबां खाबुफोरखौ बे खाबुफोरखौ गाव माब्रै लायो बे गावबागाव स्टुदेन्टनि खोथा आरो ओमफ्राय दा बुंनो थाङोबा जोंनियावथ' बिराद मोजां मोजां स्कुल दंसै कलेज दं स्कुलाव बुंनो थांबा जोंनि माबायाव गामिनि मानि गुदि फरायसालि जायखौ एल पि स्कुल होनो बेफोर गोबां गोदो गोबाङानो फ्राइभेटसोमोन दासो गभमेन्ट जानानै टेटनि गेजेरजों दासो मोजां मोजां फोरोंगिरिफोर हाबदों आरोना खिन्थु सिगां समावहाय बिदि गुदि फरायसालिफोरनि कन्डिसना बिराद गाज्रिमोन मास्टार गैयामोन रिगुलारलि क्लास जायामोन दा खिन्थु लासै लासै मोजाङानो जानो हमबाय आरो ओमफ्राय जेर'खम मोजां चेन्ट्रेल स्कुलबो दं मोजां मोजां जेरै खायसे जोंनि माबायावहाय क'कराझार डिस्ट्रिकआव जे एन भि क'क्राझारखौ बुंनो हायो ओमफ्राय गभमेन्ट कलेज दाथ नै बेराद दङआनो

क'क्राझार गभमेन्ट कलेज दङ आरो दा जोंनियावहाय इनजीनियारिं कलेज दङ सि आइ टि बिनेस्वर ब्रह्म आरो दा जोंनि कक्राझार माबा गावनिनो अन इउनिभारसिटी दंबावोसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटी ओमफ्राय दा सोलोंथाइनि गेजेरजों

माबाखौ जायगाखौ जौगाखां होनो हायो होननायनि बाथ्राया सैथो मानो होनबा मोनसे जायगानि मानसिफोरा जेब्ला माने इडुकेसन इडुकेटेट आरो नन इडुकेटेट रेसुवा नि गेजेरावहाय इडुकेटेट मानसिफोरनि रेसुवा बांगोन बांसिन मानसिफ्रा साख्रि लागोन फिसा फिसौनो सोलोंथाइ होनो हागोन होमबासो मोनसे जायगानि डेभल'पमेन्टआबो फैयो नङाबालाय सोलोंथाइ गैयाबालाय मा जायगानि मानसिफ्रा बेखार थागोन बायदिसिना ओरै ओरैनो आददा मारिनाय मानाय बेखार बेखार साननाय बिदिजों समाजनि मा माबाफोरा आबहावाया गाज्रि जालाङो आरो ओमफ्राय दा बुङो जोंनि जायगानि कसिं सेन्टारफोर दं नामा नैबाव आं ओरेबायदि बुंनो सानोखि दा आजिखालि कम्पेटिटिप इनभारमेन्टखौ नायनानै जोंनि क'क्राझार जिल्लायावबो बिराद कसिं इनस्टिटिउटफोर दं जेर'खम इनजिनियारिं कलेजाव हाबनो थाखाय बा आरो मेडिकेल कलेजआव हाबनो थाखाय इनट्रेन्स होनो थाखाय जोंनाव क'क्राझार जिल्लायावनो मेरला प्राइभेट कसिं सेन्टारफोर दङ आरो

बेयाव मानसिफ्रा लागासिनोबो लानानैबो फासबो जागासिनो दं आरोदा लेटेस्ट दा मोनसे ट्रेनिंआव फैबावगासिनो दं जोंनि माबा इउ पि एस सि आरो ए पि एस सि नि थाखाय गोदान गोदान सेन्टार बानायगासिनो दं जोंनि बि टि आर सरकाराबो फ्रि आव सोलोंथाइ होयो बिदिनो बाजि बाजि जन सेलेक खालामनानै फुरा इनटायार बि टि आर माबानिफ्राय डिस्ट्रिकनिफ्राय दा बे बेराद मोजां माबा आरो इनिसिएसिप ओमफ्राय बेथ' बेराद इमपरटेन्टबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मानो होमबा बेयो माने गोजौ हायार अटरिटि माबा जब नालाय दा जेब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा बांसिन मानसियानो ए सि एस आइ ए एस जागोन होनब्लासो जोंनि बर' हारिनि जौगाखांनायाबो लासै लासै बांसिन जानो हमगोन आरो